कल्पना चावला सुनिता विलियम्स आनी राकेश शर्मा हांचे विशीं म्हाका खूब उलोवंक दिसता की तांणी आमगे भारताचें नांव खूब उज्जवल केल्लें आसा आख्खे जगाचेर तांचें आयज पासून लोक तोखणाय गायता कित्याक ह्यो ह्यो बायलां आसून पसून तांणी न भियेनासतना एक प्रकाराचें धाडस करून दाखयलें हीच आमची भारताची खरी अभिमानाची गोष्ट